मैथिली भाषा बहुत मधुर आओर बहुत लोकप्रिय भाषा छै अगर विश्वमे कहल जाइ तऽ मैथिलीसँ प्रिय भाषा कोनो नहि छै अगर मैथिलीमे ककरो अहाँ दू शब्द खराबो कहि देलियै तऽ ओकरा प्रिय ही लागै छै मैथिलीसँ जे प्यार मिलै छै ओ कतौ नहि मिलै छै कियाकि मैथिलीमे अहाँ पता नहि जे भी कहियौ बहुत जादा मधुर भाषा लागै छै आओर हमरा बाजयौमे बहुत अच्छा लागैए हमर सभके संस्कृति इएह छियै हम नहि ई सब कहि रहल छियै कि पूरा दुनिआ ई चीज कहै छै कि हमर मैथिली जे छै बहुत जादा अच्छा छै मैथिलीमे अहाँ अगर मैथिली पेन्टिङ्गके बात कए लिऽ तऽ मैथिली पेन्टिङ्ग जे छै बहुत जादा आइकाल्हि डेवलप भए गेलैए आओर प्राकृतिक चीजसँ बनायल जाइ छै सबसँ बड़का तऽ ओकर ई बात छै कि हमसब जे छै कोनो भी चीज बाहरी उपयोग नहि करै छी पहिने मैथिली पेन्टिङ्ग जे छै से सिर्फ घरमे बनायल जाइत रहै महिलाके द्वारा लेकिन आब जे छै साड़ीपर बनायल जाइ छै बहुत बड़ा चीज भए गेलै बहुत जादा डेवलप भए रहल छै आओर हमर पहिचान बढ़ि रहल छै मैथिलीसँ ही हमर पहिचान भए रहल छै अगर कतौ हम जाइ छी तऽ हम ई नहि कहै छी जे हम बिहारी छी हम ई कहै छी कि हम मैथिलीके छी मिथिलासँ ही हमर पहिचान छै मिथिलासँ ही सीताजीके पहिचान छै आओर मैथिली भाषा जे छै मैथिक नामक राजाके नामपर राखल गेल यऽ हुनके राजसँ चालु भेल रहै रऽ आओर मैथिली पेण्टिङ्ग जे छै ओ जब सीता आओर रामजीके शादी भेलै रऽ तऽ एना कहल जाइ छै कि हुनके बियाहमे विवाहमे जे छै ई चीज चालू भेलै रऽ आओर हमरा बहुत गर्व यऽ कि हम मिथिलासँ चलै छी बाजै छी मिथिलाके छी आओर हम भगवानके बहुत शुक्रगुजार छी कि हम मिथिलामे हमरा जनम देलक कियाकि मिथिला भाषा एहन एगो भाषा छै जे सभकेँ लुभा सकै छै हमरा पास ई यऽ कम सँ कम कि अगर हमरा ककरो अगर लोभाबैके यऽ तऽ हम मिथिलामे बाजि सकै छी आओर मैथिली बाजैके बाद जे छै से बहुत जादा अपनो दिलके सुकून मिलै छै हमर सबसँ प्रिय भाषा मैथिली छी आओर बचपनसँ हमसब मैथिली बाजै छी एहिपर हमरा गर्व यऽ